हैलो अंजी मड़ो तुस उत्थें ओह् जिंदी भांडें दी हट्टी ऐ ओह् बोल्ला दियां मड़ो में थुआढ़ा नंबर लैता हा कुसै कशा मेरी स्हेली दा ब्याह् हा ते मिगी चाहिदा कोई शैल निहा क्रोकरी सैट एह् दिक्खो कोई जाना चाहिदा पंज छे ज्हार धोड़ी दिक्खो कोई क्वालिटी शैल होऐ ते डिजाईन बी शैल होना चाहिदा थ्होई जाह्ग ते भी तुसेंगी केह् लगदा शैल किन्ने धोड़ी थ्होई जाह्ग मिगी अच्छा सस्ते कोला अच्छा अच्छा जेह्ड़ा सारें कोला घट्ट ऐ ओह् किन्ने धोड़ी थ्होई जाना ओह् भांडे इंया गै होने ठिक्कर आं ते मतलब पता केह् गल्ल ऐ ते अपनी स्हेली गी देना ऐ ते तुसेंगी पता गै शैल गै देना पौंदा सारें ई आं उन्ने आक्खना की स्हेली नै दित्ता केह् इंया रूढ पूरी कीती तां गै में सोचेआ कि थुआढ़े कोल शैल होंदे शैल कन्नै गल्ल करी लैन्नी आं ते अच्छा ठीक ऐ तां तुस कुत्थें हट्टी आ ओ कैलूं धोड़ी आवां तां अंऊ तां अच्छा चलो ठीक ऐ में रुट्टी बनाइयै शामीं कोई अट्ठ बजे धोड़ी औनी ठीक ऐ चलो ठीक ऐ ठीक ऐ भी